हलो तव्हां मारुती एजन्सी मां ॻाल्हायो था मां ज्योती खेमनाणी ॻाल्हायां थी मूंखे तव्हांजी वेन मिली सघंदी मूंखे अधु कलाक में कोई ज़रूरी कमु सां ॿाहिरि वञिणो आहे पर हिन टाइम ते न कोई वेन थी मिली सघे न कोई ट्रेन आहे न कोई फ्लाइट आहे त तव्हां तव्हांजी वेन मोकिले सघंदा असांजो काको बीमार आहे त हुनखे हॉस्पिटल कोठे वञिणो आहे त तव्हां असांखे वेन जल्दी सां फटाफट मोकिलींदव त असांजी एड्रेस इहा आहे आतिश नगर कनकेसिस सोसाएटी ब्लॉक नम्बर छटीह तव्हां हिन एड्रेस ते जल्दी सां वेन मोकिलिजो असां तव्हांजी राह ॾिसी रहियां आहियूं बसि हाणे फोन रखां थी वधीक ॻाल्हायूं कोन था तव्हां जल्दी वेन मोकिले ॾियो मूंखे